नमस्ते हाँ मेरे पास सब्जी की दुकान बहुत बड़ी है

हाँ मिलेगी आपको आइए ले जाइए आडर करिए हाँ मिलेगा मिल जाए मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा आप आइए वो भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा आइए वो भी मिलेगा जो भी चाहिए आप आइए मेरी दुकान यहीं पर है चौक के यहीं आजमगढ़ चौक पे मेरी दुकान दस बजे खुल जाती है हाँ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी अच्छी अच्छी सब्जी मिलेगी मेरी दुकान पर मेरी बहुत बड़ी दुकान है किराना इस्टोर की ताजी ताजी सब्जी सब मिलेगी एकदम हरी हरी रहेगी एकदम क्वालटी की अच्छी रहेगी एक बार आप आइए दुकान पर देखिए सब मिलेगा एकदम अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे एकदम ताजे ताजे मिलेंगे तुरंत तुरंत मिलेंगे ताजे ताजे हरी हरी धनिया मिलेगी अरे अरे वो मिलेंगे खीरे मिलेंगे टमाटर मिलेंगे हाँ एकदम मिलेगी एकदम चाटते रहे जाएँगे नाम होता रहेगा नहीं नहीं होगी आपकी आप आइए कोई कोई शिकायत नहीं आएगी अच्छी मिलेगी हरी हरी सब्जियाँ एकदम ताजी मिलेंगी आ जाइए दस बजे ग्यारह बजे एकदम ताजी दे देंगे सब्जी मटर गोभी प्याज आलू ठीक है आइए हम दुकान खुली है मेरी आप आइए टाइम लगेगा दस मिनट लगे पन्द्रह मिनट लगे जब आ जाइए गूगल पे गूगल सेल कर दीजिए चाहे फोनपे कर दीजिए किसी से हाँ डिस्काउंट दे दूँ दे दूँगी डिस्काउंट पूरा दूँगी सब नमस्ते